हेलो हमको हाँ सुनिए ना आप मछली वाले जो हैं सो हमको मछली लेना था यानि समस्तीपुर में आए हुए हैं तो कैसे दीजिएगा मछली सब रंग के मछली ले लेंगे जितना जितना अवश्यकता रहेगा तो ले लेंगे अपना लेकिन अभी तो नामी नामी चल रहा है हम रोहू भी चल रहा है अपना आ जासर तो कम है लेकिन अपना अपना इच्छा के अनुसार तो आएँगे तो ले लेंगे कैसे रेट है बताइए वह ओइसे कम नहीं वह माने कुंटल एक कुंटल ले लेंगे त कम कर दीजिएगा सो ही बात न अच्छा लगन पाती हइए है तो अपना दे दीजिएगा एक कुंटल की तो नाम बताइए ना अच्छा अच्छा अच्छा ओ अच्छा आकर देख लेंगे अपना ले लेंगे की अच्छा ठीक है तो तो रेहू मछली है तो ले लेंगे रेहू मछली है ना नहीं अपना भाई पैसा आप बोले हैं चार सौ रुपये किलो बाबू उसमें वह कम कर दीजिएगा अच्छा तो ठीक है आ जाएँगे तो पाँच किलो दे दीजिएगा अभी अभी पैसा एसा कम है उसमें भी सुनिए न ज़िंदा मछली होना चाहिए वह जे अथी गलल पचल नहीं दीजिएगा हाँ हाँ हाँ हाँ यह बात हुआ न ताज़ा दीजिएगा तब ना आपका नाम चलेगा आप उससे छोटकियो मछली है छोटका वाला जो होता है छोटकी छोटकी छोटकी नहीं टाइप झींगा झींगा आर उसमें सब रहता है मछली वह उसमें सब रहता है छोटकी वाला सब देखते वह भी खाना चाहिए छोटकी मछली भी उसका रेट क्या बताए हैं छोटकी वाला के कितना एक सौ तीस अच्छा ठीक है आते हैं